جی تو میرے پاس ابھی دو کتے ہیں تو میرا اور ان کا جسے کہتے ہیں کہ بڑا گہرا رشتہ ہے میرا کو بڑا مزہ آتا ہے ان کے ساتھ کھیلنے میں وہ بھی جسے کہتے ہیں نا کہ دیکھتے رہتے ہیں ایک ٹک دروازے میں کہ شام کو کہ کب یہ آئے تو کب ہم اس کے ساتھ کھیلیں کب ہمیں گھمانے لے جائیں گے اور دو جیسے میں نے بتایا دو کتے ہیں ایک کا نام ہے اسپوٹی اور دوسرے کا نام ہے ٹفی تو ان کے ساتھ نا میرا بڑا کیوںکہ اب جو اگر ہم بات کریں تو ایک ہے بارہ سال کا اور ایک ہے دس سال کا تو بڑی اٹیچمنٹ ہو گئی ہیں ان کے ساتھ اب ایک مطلب وہ بہت ہی چھوٹے تھے مطلب دس دس دن کے تھے جب میں انہیں لائی تھی اپنے ساتھ تو میں نے ایکچلی ان کو بڑا چھوٹے سے بڑا ہوتے دیکھا ہے ان کی شرارتیں دیکھی ہیں ان کے ساتھ لڑائیاں بھی کی ہیں ان کو گھمانے بھی لے گئی ہوں ان کی سب دیکھ بھال بھی میں کرتی ہوں اس کے کھانے سے لے کے ان کے نہلانے تک ان کو گھمانے تک ان کے کبھی بیمار پڑ جاتے ہیں کبھی ایک بچے جیسا ہوتا ہے انہیں کی طرح ان کو دیکھ بھال کرتی ہوں ہاں اور یہ بھی ہے کہ بڑے شرارتی ہوتے ہیں باہر گھماتے سمے اسپیشلی میرے کو بڑا دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے آپس میں بھی کبھی کبھی مجھے تھوڑا انہیں الگ کرنا پڑتا ہے کہ اگر کسی ایک کو امپورٹنس دے دیں تو دوسرا بڑا برا مان مان جاتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادہ کھیل رہی اور ہمارے ساتھ نہیں کھیل رہی ہے تو ان سب چیزوں کا مجھے بڑا دھیان رکھنا پڑتا ہے بٹ اگر میں چھٹی کے دن اگر جیسے ہوتا ہے لوگ باہر جاتے ہیں سب کرتے ہیں لیکن میں کوشش رہتی ہے کہ میں ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاروں ان کو مجھے بڑا مزہ آتا ہے بڑی اچھی رلیکسیشن ہوتی ہے اتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے آپ یقین نہیں کریں گے کہ جانور سے بھی ہم اتنا کچھ سیکھ سکتے ہیں کہ مجھے اچھا لگتا ہے آپ کے ساتھ